जियां के मतलब सर्दिये दे सीजन आंदे गर्मियै दे सीजन आंदे आसेगी मतलब गर्मीयै च बडी गर्मी लगदी अस एह् सोचने कि गर्मी बी ठीक लगदी आसेगी गर्मिये दे दिने च गर्म नेई खाई सकने अस ठंडा ठंडा खन्ने अच्छा लगदा मतलब फ्रूट बगैरा होई गेआ गर्म नेई खाई सकने अश ठंडा ठंडा फ्रूट खन्ने जेसे कि होई गेआ बाटर मेलन उसी हिंदी च तरबूज बोलदे खरवुजा बोलदे बेसे जेहडे़ किश खन्ने खीरे खन्ने अस कट्टी कट्टी ऐ मतलब शैल मर्चां मुर्चां लाइयै उस मतलब इनॅजाए करने गर्मियै दा सीजन बी ते सयाले दिने च होई गेआ जेसे कि अमरुद दा सीजन मतलब स्याले च बी बेचदे ओह्दे हां स्याले च बी आसे कट्टी कट्टी उन्हे गी खन्ने स्याले दे दिने च बस इयै धुप्प बड़ी अच्छी लगदी आसेंगी धुप्पा बौहने इन्ना मतलब इन्ना गर्माश होई जन्ने गर्म होई जन्ने असी है अगर बर्खा होऐ ते बर्खा च फिर इये मतलब सौने आस्ते ठीक लगदा बर्खा च बी अस इयां ठंड ते बड़ी लगदी बट फिर इयां ठीक रैंहदा आसेगी ठंडे दे दिने च बी आसेंगी इनॅजाए करने श्याले दे दिने च इक ओह् होंदा कि अस इनॅजाए एह् करने कि स्याले दे दिने दा सीजन च चाह पी लेने हा बिस्किट खाई लैने अस मतलब गर्म गर्म चीज खाइयै असी बड़ा इनॅजाए करी सकने हा असी मतलब गर्म शैल चाह् पिये ते बड़ा अच्छा लगदा ते गर्मिये दे दिने च एह् होंदा कि अस चाह् नेई पी सकदे ठंडा ना कोलड ड्रिंक बगैरा ओह ही पी सकने अस और किश नेई खाई सकने असी गर्म ते बिलकुल नेई खाई सकदे गर्म जेसे कि जनवरी च बडी ठंड होंदी ते फेवररी च फिर कट्टी जंदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी मार्च च थोह्ड़ा ठंडा मौसम होई जंदा गर्मी आहला आई जंदा फिर अप्रैल च बड़ी गर्मी होई जंदी ठीक होई जंदा वैसे मौसम हून में मेई च बी बडी गर्मी ऐ नी ऐ बट थोह्डी़ थोह्डी़ ऐ गै फिर जियां के अस जून च बडी ज्यादा गर्मी होई जंदी पानी बस सिर्फ पानी ज्यादा त्रेह् लगदी ऐ फ्रूट साढ़ा पानी पुरा करी ओड़दा अस खंदे रैहने ठंडी ठंडी चीज अस फिर वोलने कि आसे जो खानी ते गर्मिये दे दिने च बड़ा मजा आंदा खाने च स्याले दे दिने आसेगी गर्म गर्म फ्रूट खन्ने गर्म गर्म रोटी खन्ने बड़ा शैल लगदा फिर जियां स्यालदे दिने च रोटी खाने च मजा आंदा ते ठंडी रोटी होवे ते ओह् नेई खाई सकदे असी ठंड लगदी ठंडोई जंदा बेसे ठंड लग्गी जाए ते बंदा ठंडोई जंदा फिर रजाई च लेटी जने असी मझा आई जंदा बैसे ते जियां गर्मिये च हून इना आसेगी ना कुते मतलब लाइट नेई होवे ते पंखा कुत्थे लाना ते बाहर कुते हवा वी नेई चलदी इसले बड़ी गर्मी लगदी असेंगी बडी गर्मी लगदी ते आसेगी मतलब जेसे दिन च ट्रैफिक मतलब जेसे कोई रौड साइड ज्यादा घार होन उत्थे ते बेसे बुहटे बडे घट्ट होंदे उत्थै इन्नी हवा नेई चलदी आसे नेई इनॅजाए करी सकने उत्थे बड़ी ज्यादा गर्मी होंदी बेसे में गर्मिये च परसिना परसीन होई जने होने अस फिरी परसिना होई जंदा स्याले दे दिने च अस केह् करने के स्याले दिने मतलब ठंडा दिने च बेसे इयां जेसे कि ट्रैवलिंग करनी होऐ गड्डी च शीशे बंद करियै अच्छा लगदा असेंगी गर्मिये च गर्म होई जंने बेसे अंदर बेइये असी बाहर जने जिसले ठंड लगदी बडी नेई गर्मिये दा सीजन शैल गर्मिये दा सीजन दो तिन महिने अच्छे होंदे फिर बडी ज्यादा गर्मी होंदी स्याले दे दिने च थोडे दिन ठंड लगदी ज्यादा नेई लगदी थोह्डी़ लगदी फिर आसे उन्हेगी इना इनॅजाए करने सीजन मतलब जिसले ठंड दा दिन होंदा आसे गी धुपा होंदिया आसेगी बडा शैल इनॅजाए करने होने ते गर्मिये दे दिने होंदे उन्हे बड़ा घट्ट इनॅजाए करने होने आसेगी फिरी गर्मिये दे दिने निकलन होंदा नेई बाहरे गी जेसे कि बरसांत जिसले बर्खा आंदी गर्मिये दे दिने बडा शैल लगदा मन करदा कि नाचे बरखा च बाहर जाचे जेसे कि इयां उडकना बगैरा नाच बगैरा किशतियां बनानियां उन्हेगी इनॅजाए करना मतलब जेसे कि अस ओह् लाने होने कि अस जिसले बरसांत आंदी जुलाई च अगस्त च आसे चोल लग्गी जंदे होन फिरी असी ओह् करने कि चौल लग्गी जन्ने् लान अस फिर उद्धर जाइयै मिट्टी च जिसले बर्खा होंदी बडा शैल लगदा असेंगी ठंड बी लगदी बडा अच्छा लगदा आसेगी एहदे च जिसले के बड़ी ज्यादा गर्मी होऐ ते जिसले वर्खा होऐ ते फिर बड़ा मजा आंदा इयां फिरी आसें वोलने कि नेई चाह् पकोड़ा खाचे कुछ बड़ा अच्छा लगदा इयां बडा अच्छा लगदा फिर जियां जियां आसेगी होंदा जंदा फिर अक्तुवर दा महिना बी बडा अच्छा होंदा ठंड दे दिने ठंड ठंड लगदी थोडी मतलब उसले होई जंदी ठंड होई जंदी गर्मी बी होंदी बडी तोडी थोह्ड़ी पर उसले बडा शैल इनॅजाए होंदा सीजन उसले नवरात्रै पोंदे मतलब दूर दूर जंदे लोक माता दे उसले ठंड होई जंदी उपर प्हाडा आहली साइड ते बडी ज्यादा ठंड होई जंदी उस साइड बर्फ पोंदी इनी ज्यादा कि मतलब उद्धर ते साढ़े उदर ते पौंदी साढ़े इद्धर बलौर आहली साइड पौंदी बर्खा मतलब ज्यादा थोह्ड़ी पौंदी कदें जिसले के हां उसले जिसले कनका दा सीजन होंदा कंदे कंदे जो चोले दा सीजन होंदा जिसले चोले दा हां जिसले चौल कटाई होंदी उसले उसले बरखा लग्गी जंदी होन फसल खराब करी ओड़दा ऐ ते उसले औऱ केह् करदे मतलब जेसे कि फसल खराब होई गेई उप्पर आहली साइड ते बड़ा ज्यादा बर्फ पोंदी साढ़ेआहली साइड नेई पोंदी थोह्ड़ी थोह्ड़ी मतलब घट्ट पौंदी बस पेई जंदा कदें कंदे मतलब ज्यादा ही पेई जंदा ऐह्न पौंन्दी इनी ज्यादा ऐहन पोंदी ऐन पेई जंदी साढ़े उद्धर पेई इक वार बड़ी ज्यादा मतलब उपर आहले प्हाडा आहली साइड ते बडी होंदी वर्फ साडे आहली साइड थोह्ड़ी घट्ट पोंदी अस ते साडे आहली साइड ते इन्नी गर्मी बी नेई होंदी जेसे कि जियां कि जम्मू आहली साइड उद्धर ते इन्नी गर्मी होंदी उधर निकलन नेई होंदा बाहर स्याले दे दिने च उधर इनी ठंड होंदी मतलब उदर बी बडी मुशकिल होई जंदी बेसे आसे ते वैसे अग्ग बगैरा बालिये सर्दिये दे सीजन शैल अग्ग सेकने होने बगैरा शगैरा करियै आसेगी बडा अच्छा लगदा आसेगी और अस अग्ग सेकने बेसे बगैरा जियां अस करने मतलब ठंडो कन्ने अस गर्म मतलब जेसे कि कुते बर्खा होई गेई आसेगी लगदा कि किश किश बनान शैल जियां मन करे अस लग्गी जने इसी बनाने खन्ने स्याले दे दिने च ते बडा ज्यादा मन करदा स्याले दे दिने च मन करदा कि गर्म गर्म किश बनाइये हलवा होई गया बगैरा शगैरा जियां आसे ृगी मन करदा पुडियां बनाचै छोले चावल बड़़ा जो बी एह् गर्म गर्म खाने गी बडा मजा आंदा और बी बड़ा सैल शैल होंदा बस बडा अच्छा लगदा गर्मिये च साढ़े साडे ममी पापा बोलदे कि ओह् बलेद कि वनाओ कुछ खाने गी अस उंहेगी बोलने कि नेई तुस ही बनाऔ बोलदे कि ठीक ऐ बनाने